असां जी शादी थी हुई शादी खां पोइ असां हनीमून लाइ करे गोवा जी टिकट हुई असां ई सिधी टिकट हुई झांसी खां गोवा बट असां मतिलबु जीअं गोवा पहुचण में ॿ ॾींहं लॻंदा आहिनि त विच में दौंड स्टेशन आयो असां ब्रेक जरनी कराए वरितीसीं ब्रेक जरनी कराए करे दौंड में रेलवे जो ई हिकिड़ो रूम वरितोसीं हो जेको रूम वठी करे असां राति गुज़ारी असां पाण में हो ॾींहुं असांजे जीवन में मतिलबु जंहिंखे चइजे की कॾहिं बि जीवन भर असां जी ज़िंदगी में न विसारिणो हो ॾींहुं हो हिकु ॾींहुं हुते होल्ड कयोसीं ॿिए ॾींहुं वरी असां जरनी स्टार्ट करे गोवा पहुतासीं बाक़ी हो जेको असां जे जीवन जो हिकिड़ो ॾींहुं जेको असां दौंड में गुज़ारियो असां हुन खे जीवन भर जेसिताईं जीअंदासीं हुन खे यादि रहंदो असांखे जीवन जो हो हसीन पल हुआ असांजा हुन हुन पल खे कॾहिं न विसारे सघंदासीं